हँ हेलो हँ यौ की हाल समाचारसभ छै कहियौ अपन हँ हमहूँ ठीके हँ हँ बहुत बढ़िआँ सभ छी पढ़ाइ लिखाइ सेसभ केहन चलि रहल छै हँ दरभंगा सभमे तऽ एकदम पढ़ाइ सभमे तऽ ठीके छै अहाँसभ बताउ अहाँसभ दिसन कोन भाषाके ज्यादा उपयोग भए रहल यए अरे हमरसभके तऽ पते यए हमसभ दरभंगा मिथिलाञ्चलके छी मिथिलाके हर नगरी मैथिलीमय रहैत छै हमरासभके तऽ मुख्य भाषा मैथिली भाषा मैथिलिए छियै आओर ईसभ जाननाइ बहुत पसन्द हमरासभमे बहुत बढ़िआँ तरीकासँ बोलल तोलल जाइत छै

हँ अरे मैथिली भाषासँ जे छै से प्रेम झलकैत छै लोक आरामसँ मैथिलीमे बात करैत छै लागैत छै भाइचारा जँका झलकैत छै तैँ ने हमरसभमे ई पूरा दरभंगा मिथिलाञ्चल तऽ मैथिलीमैए रहैत छै हमेशासँ ह्म्म हमरोसभ दिसन तऽ होइत छै कनि मनि भोजपुरीसभ आदि भाषासभके उपयोग पर मैथिली लोक अधिकांश बजैत छै किएकि मैथिली जे छै से एकदम बाजैमे अच्छाओ रहैत छै कनि ठीको रहैत छै आ बचपनसँ हमसभ मैथिलिए सुनने छियै तऽ हमरासभकेँ जे छै से मैथिलीसभ बारेमे कोनो कठिनाइओ नहि होइए मतलब जन्म हमरासभके मैथिलमे भेल छै तैँ हमरासभकेँ मैथिली बाजैमे ओतेक कठिनाइओ नहि होइए दोसरो भाषासभके प्रभुत्ता छै लेकिन मैथिलीमय पूरा वातावरण रहैत छै अरे हँ ओ ओनाहिए जे छै ने से वातावरणमे आब बात छै जे अहाँसभ छियै अहाँ वैशाली जिलाके छियै ओमहर सभमे तऽ छियै भोजपुरिए ज्यादातर भोजपुरीसँ फेर दोसर हिन्दी भा ईसभ छै अहाँ अथी उएहमे अहाँ जन्मलो हेबै ताहि दुआरे कनि होइत छै लेकिन हमरसभमे तऽ एनाहिए मैथिली रहैके चाहियै हमरसभके जन्मे एहि सभसँ भेलै हेँ ताहि दुआरे हमरासभकेँ ओतेक कठिनाइ तठिनाइसभ नहि होइए

हँ हँ हम हमहूँसभ हमहूँसभ रहैत छी हमरोसभकेँ एगो मैथिलीसँ गायक छथिन दिलीप दरभंगिआ ओसभ बढ़िआँ बढ़िआँ मैथिली गीतसभ गबैत छै हुनकरसभके नामोसभ छै ओमहर सभमे मैथिली भाषा मतलब एमहर जे छै से बहुत अच्छा तरीकासँ गाओल जाइत छै हँ सभ सभटा बढ़िआँ छै सभ अहाँसभ ठीक छी ने अच्छा कनि हमरा काम यए हम बादमे करैत छी ठीक छै हँ ठीक